तंत्रगिन्यानाचो वापर करतना जाणट्यांक जीं आव्हानां मेळटात त्या विशीं विचार करच्या पयलीं एक गजाल लक्षांत घेवची पडटा ती म्हणजे जाणटे लोक जे आसात ते एका वेगळ्या काळांत जल्माक आयिल्ले आसा तर आतांची भुरगीं जीं आसात तीं ह्या तंत्रज्ञानाच्या युगानूच जल्माक आयल्या आनी तंत्रगिन्यानूच तीं वाडल्यात तर तांकां हें तंत्रगिन्यान समजून तांच्या साधनांचो वापर करप हें खूब सोंपें जाता पूण जेन्ना आमी जाणट्यां बद्दल उलयता तेन्ना पेन आनी कागज घेवून बरोवपी मनीस आतां ताका मोबायल घेवून वापरप ताचेर इमेल धाडप एसएमएस धाडप हें मातशें समजूंक कठीण जाता कित्याक म्हटलें तर जेन्ना एखादें नवीन साधन येता तेन्ना ताचे वेगवेगळे पहलू आसतात ते पयलीं समजून घेवचे पडटात आतां मोबायलाचेर सुद्दां फाटीं येवपाचो जो बटन आसा ताचो जो सिम्बॉल आसा तो ऑर्म तो भोंवताश्या मोबायलांनी सेमूच आसता त्या प्रमाणें ऑपशन्स किंवा पर्याय दिवपी जे बटन आसात तीन डॉट तीन टींब म्हणटात ते आसतात उबे तो सुद्दां जो लोगो आसा किंवा जें चित्र आसा तें सगळ्या मोबायलांनी सेम आसता अशे वेगवेगळे चित्रां जर आमी ओळखून त्या प्रमाणें जर आमी तांकां जर तंत्रगिन्यान वापरूंक शिकयलें जाल्यार सहज रित्या तांकां तें वापरप शक्य जातलें समजून जेन्ना एखादी गोश्ट आमी करतात किंवा शिकयता तेन्ना ती सहज पद्दतीन शिकली वता ना की आमी तांकां फकत जर शास्त्रीय किंवा थियोरेटिकल जें म्हणटात तशेंच जर ज्ञान तांकां दिलें जाल्यार तें तांकां कमींत समजूंक येतलें ताचो वापर करपूय कठीण जातलें